हेलो हाँ हाँ सर इंडिपेंडेनस डे पर सर जो है यह जो फ्लैग होस्टिंग हो उसके पहले अपने को एक तो फ्लैग होस्ट करने के लिए कोई अपने विधायक जी से चर्चा कर लें तो बेस्ट रहेगा हाँ और विधायक जी के साथ में और भी जो अपने गणमान्य नागरिक मिल जाएँ अपने आस पास से हाँ हाँ और ऐसे ही व्यक्ति जो अपने बच्चों पर अच्छा मोटीवेट भी करें हाँ हाँ और साथ ही हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ अपने को भी उसकी आवश्यकता रहती ही है बच्चो पर प्रोग्राम में अपन एक तो यह करवाते हैं राष्ट्रीय गीत प्रतियोगिता करवा लेते हैं और एक राष्ट्रीय चरित्र चित्रण के लिए अपन बेस विशेष बेशभूषा का कार्यक्रम रखवा लें तो हाँ हाँ हाँ राष्ट्रीय चरित्र पर जो अपने जो या तो नेसनल लीडर रहें वह या अपने जो स्वतंत्रता संग्राम सैनानी रहें हैं वह या है ना ऐसी कोई विभूति

नहीं तो अपने पास अभी इसमें समय है तो अपन एक काम करते है पहले हर एक क्लास से कुछ बच्चों को पहले जो भी पार्टिसीपेट करना चाहते है उनका वह अपन एक डेमो ले लें सिलेक्सन होता है ना उसको सिलेक्शन कर लें फिर और उसके बाद फिर अपन लोअर हाई स्कूल और हाई सेकेंड्री ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं कंपीटीशन को है ना और साथ में ही अगर चाहें तो जैसे विधायक जी और यह आ रहे हैं तो अपन अपने यहाँ पर जो बुज़ुर्ग शिक्षक हैं वरिष्ठ उनका सम्मान करवा देते

हाँ और साथ में जो बच्चे रेग्युलर हैं उन बच्चों को भी बीच में स मोनुमेंट जाए हाँ हाँ हाँ जी

हाँ उसके बाद फिर मिठाई वितरण हाँ हाँ बिल्कुल जो आपके परिचित में जो पहले देते थे अपन उनके यहाँ अपन उनको दे सकते हैं संख्याएँ आपको मालूम है बच्चों की अपने यहाँ की हाँ हाँ हाँ बिल्कुल भी और अपने आस पास के जो हैं उनको भी दे देंगे जो आते हैं हाँ हाँ हाँ

बिल्कुल